आं ओरैबायदि जायगायाव दावबायहैनाय जादोंमोन जायो जाय आङो जेबायदि मिजिंथिदोंमोन बिनिख्रुइ आङो मेगननि नोजोर नुथायजों मोजांसिनै फिथाय मोन्नो हादों मोजांसिन गोसोखौ रंजानाय बोनाय लाखिनाय लानो हादों मानोना दावबायनाया ओरैबायदि जिनिसखा जायो गोसोजों सोलोंनायनिख्रुइ मेगनजों नुनानै साबसिनै सोलोंनो हायो एबा साबसिनै मिथिसिननो हायो

आङो ओरैबायदि नुथाय सोलोंनो हादों जायखौ आङो मेगनजों नायनानै साबसिन मोजांसिन नुनो हादों सोलोंनो हादों गासिबो साननाय हनाय गासिबो बुजिनाया रोखासिनै जानो हादों बै जायगायाव थांनानै बै जायगानि बिलो दै नोगोरनि नुथाय सोलोंथाइ मावनाय दांनाय बिनि रांखान्थि आर्जिनाय बेफोरनि सायाव आङो मोजांसिनै मेगनजों नुनानै बुजिसिननो हादों सोलोंसिननो हादों बै जायगायाव ओरैबायदि जायगा जेराव मानसिफ्रा गोबां हाबा हुखाबो मावो बेफार फालांगिबो मावो आरो बे जायगानिया गोबां थांनानै थानायाव गोब्राबब्लाबो गोरलै राहाजोंनो मावै दाङै बेफार फालांगि खालामनानै खस्थ' खालामनानै जानो लोंनो हायो रांखान्थि आर्जिनानै लानो हायो लोगोयाव बै जायगानि मानसिफोरा ओरैबायदिबो सुबुंमोन जायफोरा गोबां खस्थ' दुखु लानानैबो बिथांमोना सोलोंथाइ मोजां मोजां लानानै मोजां मोजां मावनो दांनो हादोंमोन मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजाङैनो साख्रि बाख्रि मावनानै जानोबो हानाय एबा गावबागावनि इन्डाष्ट्रि फेक्ट'री गायसननानैबो बिनिनो बिगोमा जानानै थाखा फैसा खामायनानै रांखावरि सोरजिनानै नखर संसार बेंलांनो हानाय गोहो शक्ति मोनदोंमोन दा बेफोरो आंनि थाखाय खोमाजों खोनानाय एबा गोसोजों सोलोंनानै लानायनिख्रुय मेगनजों दावबायनानै बै जायगायाव नुहैनायजों आङो साबसिनै सोलोंनो लानो हादोंमोन बुजिनो हादोंमोन मिथिनो हादोंमोन